जेब्ला जों इनभाइर'नमेन्ट डेआव बिफा लाइफां गायहैदोंमोन अब्ला आङो सासे मानसिजोंहाय गायफा हैनांगौ जादोंमोन बे जाय मानसिखौ आङो बारा मोजां मोनामोन बे मानसिखौ आंनि पार्तनार हिसाबैहाय सेलेक्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि राइज्लायनायाबो बारा मोजां नङामोन बियो गोब्रा गोब्रा राइलायोमोन